मां पंहिंजी आवाज़ जी सुरक्षा जो पूरो ध्यानु रखंदी आहे जेकॾहिं आवाज़ु ख़राब थियण ते मां दवाउनि जी मदद वठंदी आहियां पर कोशिशि कंदी आहियां की आवाज़ु ख़राब न थिए हुन लाइ रोज़ु हर वेले गुनगुनो पाणी पीअंदी आहियां ऐं सुबुह जो उथंदे ही गरम पाणी ज़रूरु पीअंदी आहियां मिठी काठी चुसंदी आहियां ऐं कारा मिर्च ऐं गॾो गॾु मिसरी बि चुसंदी आहियां अगरि कॾहिं ई गलो ख़राब थी वेंदो आहे त गुनगुने पाणी जी गुरड़ियूं कंदी आहियां थधी शयूं बिल्कुल बि न खाईंदी आहियां तरियलु शयूं बि बिल्कुल न खाईंदी आहियां गले खे सही रखण लाइ हर रोज़ु योगा कंदी आहियां ऐं गॾो गॾु एक्यूप्रेशर बि कंदी आहियां छोजो संगीत लाइ गले जो सुठो थियणु ऐं सही थियणु ज़रूरी आहे हिन करे मां आवाज़ जो पूरो ध्यानु रखंदी आहियां ऐं इन सभु तकनियुनि जो प्रयोग ज़रूर कंदी आहियां